अगर बचपन दी गल्ल करां तां बचपन च जेह्ड़ा मिगी स्टार्टिंग च घूमने दा शौंक हा लेकिन घूमने दा शौंक इक ऐसा मतलब एह् नेईं हा इक स्टार्टिंग च जेह्की मेरी पसंद रेही ऐ मेन तुस इक चाइस दी गल्ल करो तो ओह् रेहा हिल स्टेशन क्योंकि हिल स्टेशन स्टार्टिंग कोला बचपन कोला पसंद न एह् मतलब बाद च नेईं मतलब बचपन कोला स्टार्टिंग कोला जिसलै में अपनी होश संभाली उस्सै टाईम कोला जेह्ड़ा ऐ हिल स्टेशन मिगी पसंद न होर हिल स्टेशन दी अगर गल्ल करां इक मिगी अपनी जेह्की याद आंदी ऐ कि बचपन च में शायद फोर्थ जां फिफ्थ पढ़दा होंदा हा फोर्थ जां फिफ्थ पढ़दे हे क्योंकि मेरी जेह्ड़ी स्कूलिंग ऐ ओह् इक गौरमैंट स्कूल दा होई ऐ ओह्दे बाद च कालेज अग्गें बी गौरमैंट सैक्टर च गै लेकिन जेह्की स्कूलिंग ऐ ओह् गौरमैंट स्कूल दा गै होई ऐ होर गौरमैंट स्कूल पढ़दे पढ़दे इक बारी कई मिगी थोह्ड़ा जेहा याद औंदा क्योंकि इन्ना याद निं ऐ फिफ्थ जां सिक्सथ च पढ़दा हा में उस टाईम इक स्कूल दा साढ़े पिकनिक गेई पत्नीटाप हिल स्टेशन क्योंकि पत्नीटॉप हिल स्टेशन साढ़े जे एंड के दा होर इत्थां दा लोकल अगर गल्ल करतै तां सारें कोला फेमस ऐ होर कुसैगी मतलब कुदै बी अगर जाना होऐ कुछ बी एह्दे बगैरा ते कोई आप्शन निं ऐ क्योंकि गौरमैंट स्कूल होर इक इकनामिकल कंडीशन बी ऐसी होंदी ग्राईं लोकें दी कि ओह् जादा दूर कोई प्रैफर निं करी सकदे लेकिन पतनीटॉप हिल स्टेशन जेह्का सौ किलो मीटर साढ़ै जेह्ड़ा विलेज ऐ गांव ऐ साढ़ै ग्रांऽ दा कोई पजांह् सट्ठ किलो मीटर पौंदा ते ओह् उत्थें जाने दा मौका मिलेआ हा तो बौह्त अच्छी जगह् बौह्त अच्छी फर्स्ट टाइम में पत्नीटॉप गेआ हा होर ओह्दे कोला पैह्लें ते निहा मौका लग्गे दा चलो पैह्लें ते थोह्ड़े बौह्त घूमने गी जंदे हे लोकल होई गे स्कूलै दे अग्गें पिच्छें होई गे थोह्ड़े जेह् दस पंदरां किलो मीटर अग्गें पिच्छें स्कूलें दे बच्चे अपने फ्रैंड बगैरा जंदे हे ते ओह् घूमदे होंदे हे ते लेकिन जेह्ड़ा फस्ट टाईम दी गल्ल करां ते फस्ट टाईम जेह्ड़ा पत्नीटॉप जाने दा मौका मिलेआ हा होर सारें कोला ता अच्छी जगह् लग्गी पत्नीटाप क्योंकि उस टाईम मिगी इन्ना पसंद आया इन्ना पसंद आया क्योंकि शायद गर्मी दा मोसम था होर जेह्ड़ा साढ़ा स्कूल दा स्कूलै दे आस पास गल्ल करचै तां उसलै बौह्त जादा गर्मी ही बौह्त जादा गर्मी पवा दी ही उस टाईम होर शायद साढ़ियां जियां साढ़ियां समर विकेशन स्टार्ट होनियां हियां समर विकेशन स्टार्ट होने कोला पैह्लें स्कूल च प्रोग्राम बनेआ कि पिकनिक बच्चें गी पिकनिक लेइयै जाना ऐ होर असेंगी फिर स्कूल टीचर बगैरा शायद उ'नें कोलैक्शन कीती ही उस टाईम दी गल्ल करना अज्ज कल ता कोई पंदरां ठारां कोई बीह् साल पैह्लें दी गै गल्ल करा ना में क्योंकि सिक्स्थ च पढ़दा हा होगा कोई अट्ठ नौ साल उमर होनी ही उल्लै तो उस बेल्लै जेह्ड़ा गे हे टीचरें कोलैक्शन कीती ही कोलैक्शन करियै शायद सौ सौ रपेआ पता निं डेढ डेढ सौ इक इक बच्चें कोला लेइयै ओह् असें कोलैक्शन करियै दित्ती होर इक बस करियै अस पत्नीटॉप गे हे होर मतलब अज्ज तक ओह् मिगी अजें बी हाल्लें तक जाद ऐ क्योंकि जेल्लै अस पत्नीटॉप पुज्जे क्योंकि इक गर्मी बिच्चा जिसलै तुस इक ठंडी जगह् पर ठंडी प्लेस पर पुजगे तां मतलब बौह्त अच्छा लग्गेआ होर बौह्त ऐसे इ'यां लग्गेआ कि स्वर्ग च पुज्जी गेदे आं अस क्योंकि हिल स्टेशन दा मेरा स्टार्टिंग कोला उस्सै टाईम कोला मेरी ऐ हिल स्टेशन मेरी फेवरट जगह् रेही ऐ फेवरट जगह् रेही मेरी हिल स्टेशन क्योंकि होर ते कुदै जाना जैसे इ'यां कुतै होर बी स्कूला केईं बारी स्कूल गल्ल करदे हे स्कूल टीचर गल्ल करदे हे कि पिकनिक आस्तै कु'त्थें जाना बच्चें गी पुच्छो कु'त्थें जाना ते मेरे में सारें कोला पैहलें मेरी प्रैफरैंस होंदी ही कोई हिल स्टेशन जियां पतनीटॉप होई गेआ पत्नीटॉप जाना तो अज्ज तक दी सारें कोला दा जेह्ड़ी बचपन दी गल्ल करां ते बचपन च मिगी ओह् जेह्की जगह् सारें कोला अच्छी लगी होर उ'ऐ मतलब ओह् सारें कोला मेरी फेवरट जगह् ऐ